हलो नमस्कार ओला से बोल रहे हैं जी जी हाँ मुझे गाड़ी बुक करनी थी जी अरे मतलब पर परिक्रमा पर जाना है गोवर्धन परिक्रमा के लिए हाँ मैं हूँ मेरा दोस्त है फेमिली है माता जी पिता जी को ले कर जाना है हाँ बड़ी गाड़ी चाहिए सेवेन सीटर्स लगभग हाँ हाँ तो यहाँ से ग्वालियर से चलेंगे हम

साईं मंदिर से चलेंगे और मथुरा गोवर्धन परिक्रमा करनी है पहले नंबर पर गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद प्रेम मंदिर जाएंगे बांके बिहारी जाएंगे

और पागल बाबा के मंदिर जाना है शनि मंदिर जाना है वैष्णो देवी जाना है हाँ और ये देवकी नंदन ठाकुर वाले मंदिर में जाना है हाँ और जन्म जन्म स्थली पर जाना है हाँ हाँ हाँ हाँ उसके बाद चलना है हाँ उसके बाद राधा मंदिर जाना है जी हाँ हाँ उसके बाद फिर हम को हाँ ये ये सारी घुमाने के बाद घूमने के बाद फिर हम को पूरा वृंदावन घूमना है हाँ नन्द गाँव जाना है हाँ नन्द गाँव भी जाएंगे हाँ ये ये है तो अपना कितना बैठेगा

तीन सौ साढ़े तीन सौ किलोमीटर नहीं हम तो गए हैं कई बार इतना नहीं बैठता है तीन सौ के समथिंग ही बैठेगा आना जाना जाना जी तो आप तो मीटर रहेगा ना आप के रीडिंग बताएंगे ना आप तो हाँ चलते ही आप हम को रीडिंग दे दीजिए और लौट के आप रीडिंग दे देंगे आना जाना जो होगा वो हम जो आपका चल रहा है वो देंगे हम हाँ हाँ बीच में दो रेस्ट लेंगे चार दिन लग जाएंगे लगभग दो रेस्ट लेना है हम को हाँ नाइट रुकना है बस अब बुज़ुर्ग माता पिता को ले कर जा रहें तो हो सकता है दो की जगह तीन भी हो जाए रेस्ट हाँ तो जहाँ खाना वाना खाएंगे आप की गाड़ी ठंडी हो जाएगी इंजन ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर रुकेंगे चाय नाश्ता खाना आना वो परिक्रमा है उस दिन तो वो लगभग पाँच घंटे परिक्रमा में लग ही जाते हैं तो वो पैदल करनी है तब आप आराम कर सकते हैं आप आराम करें हम पैदल परिक्रमा कर लेंगे चार पाँच घंटे में हमारी पूरी हो जाएगी साढ़े तीन घंटे में हो जाती है वैसे तो अब बुज़ुर्ग माता पिता को ले कर जा रहे हैं तो लगभग पाँच घंटे मान लीजिए हाँ फिर हम यहाँ से चल देंगे बाक़ी सभी जगह घूमते है हाँ घूमते घामते हाँ नन्द गाँव बरसाने फिर राधा मंदिर हाँ सभी जगह घूम के आना है वैसा है कि देखिए ड्राइवर आपका हाँ हाँ हाँ नहीं तो उसकी खाने पीने की व्यवस्था हम रखेंगे ही मगर हाँ अपना भाड़ा क्या चल रहा है बारह अरे दस रेट चल रहा है अभी यहाँ दस रुपये किलोमीटर नहीं नहीं नहीं आप देख लेना जो जाएज़ होगा वो देंगे हम ऐसी बात नहीं जो सभी जगह चल रहा है जी हाँ लोगों ने बताया है ना मैं तो आपका परमानेंट कश्टमर हूँ ओला से ही गाड़ी बुक करता हूँ जब भी गया हूँ ओला से ही गया हूँ जम्मू तक गया हूँ नैना देवी गया हूँ कांगड़ा जी गया हूँ धरमशाला गया हूँ हाँ हाँ जानते होगे आप नाम जानते होगे मेरा आप की लिश्ट में है नाम जाता रहता हूँ देख लेना ठीक ठाक लगा लेना जो चल रहा है जाएज़ ठीक हाँ ओके ओके कल भेज दीजिए दस बजे धन्यवाद